میوچوئل فنڈز سے زیادہ فی الوقت واقفیت نہیں ہے لیکن سرمایہ کاری میں اس لیے ضروری ہے کہ کہ دس لوگ کسی ایک چیز کو جمع کر کے اس میں سرمایہ کاری کریں تو اس میں زیادہ منافعے ہیں اور کم خرچ ہیں لیکن اسی چیز کو ہم اکیلے کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے میوچوئل فنڈز یہ اصل میں انگریزی ورڈ ہے اس کے مقبول معنی ہیں کس طرح مقبول ہو اور کس طرح اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں اور بہت سارے طریقے ہیں اس کے فائدے حاصل کرنے کے اور یہ کرنا چاہیے جب ہم مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بآسانی ترقی ہوتی ہے اور راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے اگر کسی شخص کی رہنمائی کرنی ہو تو ان کو بتانے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک اگر ایک ڈنڈی ہو تو اس کو ہم توڑی تو بآسانی سے توڑی جا سکتی ہے اسی ایک ڈنڈی کو اگر پانچ چھ کر دیا جائے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے تو کسی کمپنی کو چلانا ہو کسی ادا کسی کوئی کمپنی ایجاد کرنی ہو یا کوئی بھی کیک کوئی مارکٹ بنانا ہو ہال بنانا ہو اکیلے بنانے میں کافی خرچ ہے اور اس میں ہم چار پانچ لوگ مل کر اگر اس کو ہم چلاتے ہیں اس میں کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بآسانی ہوتی ہے اور آسانی کے ساتھ اس میں جب اس کے جو منافع ہوں گے تو وہ تمام لوگوں میں منقسم ہو جائیں گے اس لیے وہ آسان ہوتا ہے اور یہ سرمایہ کاری گری کرنا چاہیے مل جل کر یہ آسانی کا یہ ایک طریقہ ہے اصل ورڈ یہ انگریزی کا ہے اور اس کا ورڈ اردو میں مقبول ہونا کس طرح مقبول ہوا جائے